हमरा केहन चक्कू दए देलहुँ जाहिसँ कि अहाँकेँ नहि दतमनि कटैया नहि सब्जी कटैया आओर मतलब कोनो यूजे नहि करि पाबय छी हम किआकि ओहिमे धारे नहि यऽ अहाँकेँ जे चलते अहाँ अपन चक्कू रखुँ आओर हमरा जे छै अहाँ अपन पैसा दए दियै अहाँ अपन चक्कू रखूँ